हांवें मिंत्रा वयल्यान एक कुरती ऑर्डर केल्ली ती कुरती त्या एपाचेर पळयल्यार खूब बरी दिसताली ताचो रंग उठून दिसतालो क्वोलिटी कपडो लेगीत बरो दिसतालो आनी जितले तेचे पयशे आशिल्ले त्या पयशांक फावो सारकी ती आसतलें अशें दिसतालें पूण जेन्ना म्हाका ती ऑर्डर मेळ्ळी तेन्ना हांव खुबूच निराश जालें कारण ताची त्या कपड्याची क्वॉलिटी मातूय बरी नाशिल्ली ताचो रंगय उठून दिसनाशिल्लो एपाचेर तामी तेमी एक रंग दाखयलो जाल्यार डिलीवरी दुसऱ्याच रंगाची दिल्ली धूयतगीर ताचो कपडो आटलो आनी तेची सायज बदलली म्हाका तें एप मात्तूय आवडूंक ना कारण तेमी जो हांवें प्रोडक्ट ऑर्डर केल्लो तेचो तेमी दुसरोच प्रोडक्ट दिलो हाका लागून हांव तें एप यूज करपाचें हांवें वापरपाचें हांवें सोडून दिलें त्या ताची डिलिवरीय बीन दोन चार दीस वेळान आयिल्ली म्हणून म्हाका हांव तें एप वापरपाक आनी कोणाकच सांगचें ना आनी हांव तें एप वापरचें बीन ना